ओ जे कूकर पहिले हम लेलो रही ओ ओ कूकरमे हमरा बहुत खराबी बुझेलो जकरामे खाना भी अच्छा नहि बनए रहै इसलिए ओ कूकरमे से हमरा नफरत भए गेलो छै हमे चाहै छिऐ कि जकरा हम कूकर लेलो रहिऐ आ ओकरेसँ सम्पर्क करिकऽ हमे बढ़िआँ कूकर लियो ताकि हमे ओ टिकाउ भी आ सुन्दर भोजन भी मिलतै